हेल्ल'

खालामाखै नै ओरैनो दसे बेरायग्लासिनो बेरायग्लांदों ओरैनो माइ गायनायानोथ' बेखौनोथ' गोदो माबायदि गायोमोन ज' ज' जोङो ओमफ्राय दा बा मा गायदों दानाथ' ट्रेक्ट'र नङाबानो जाला मोसौजोंबो हाल एवला माबा दाम' हारांगा गायदोंमोन गोदो ओमफ्राय दाथ' गैयाना माइ गोदानसो गायो दा गोदोथ' मेल्लायानो गायदोंमोन ओमफ्राय माइसालि गायो माइब्रा जोसा माबायदि माइ गिदिर गिदिरसो गायोमोन दाना माइ फिसासो उल्थां फाल्थां गोदानसो गायो मोसौफोरजोंथ' हालेवखाला ट्रेक्ट'रजोंसो हालेवो दाना खामला नङाबानो जाया फुनायावबो गायनायावबो गासैयावबो हो ट्रेक्ट'रजों एवनाय ओमफ्राय हनै गायबाबो उनाव हाग्रा फुफिनलाय नाङोसो बारा मोजां जाया माइ गोदान गाइबाय ना गोदोनि बायदि जाला दाना आरो हाग्रा गायनायावबो खामला होदो ट्रेक्ट'रआवबो आरो हाग्रा फुबावनांगौ दा सनाजोलिखौनो गायदों माइ फिसा आवगोलनि बायदि जाला ना खेथियानो दा दाख्लै एसे हाग्रासो फुबाव नांदों बिघासेनिखौ मेल्ला खामला थाङो बिदि होनायाव माइया मा मोनो आवगायावनो थांखाजोबो मावनायावनो गासैयावबो गोदोनिया दाम' हारांगा सनाजुलि ओमफ्राय माबामोन मा होनो मोनलाय बाहाधुर गिदिर गिदिर माइसो गायोमोन नालाय ओमफ्राय दानियाथ' गैया बिदि माइ फिसा गायबाय हाखु दाखु दाख्लैनो लेथें फिथें दसेनो हाल थिखोजोबो ओमफ्राय दाथ' माइयाथ' बिदिनो माइ फिसा नालाय बारा जाया जाया माब्लाबा हासारबो होनाङो ओमफ्राय बिदिनो मुलि सारनांदों दाख्लैबो माइ गिदिरबासो मोजां जायोमोन गोदोनिया एसे गदाय गायो भाद्र माससिम दुरगा फुजासिम गायो दानालाय हनै साननैल' माब्ला थिखोनो हागोनसो जालायो खामलाजों हुर हुर ट्रेक्ट'रजों खोथिया रास्लाबलायै गायनानै थैब्र'लायो हास्लाबलाया दा बारा जाखायाखै जानायालाय बिदिनो माइयानो ओमफ्राय बिदिनो माइ गिदिरखौनो देनां गाइफिननोसै नामा लाफिननानै माइ फिसायाबो जाया मोजाङैनो माबा खालामनानै बिदिनो एसे बेबस्था खालामफिननोसै माइ गिदिरखौ आवगायना मोसौजों मालाय एवफिनो ट्रेक्ट'र एवबाबो आरामनो फिननै ना फिनथाम फिनथाम गाहाम